हेलो सर जी हाँ हम आम आदमी बोल रहे हैं सर ई बेबस्था ई झगड़ा झंझटि हो गेल बाटे तैओ पुलिस नइखे आबत इहाँ कॉल दू बारी लगा देल बारी एक सओ बारहपर तभिओ नइखे सुनत जी सर उतम कुमार मिश्रा बाजि रहल छी जी सर हम पहिले डाइरेक्ट कॉल करने रहिए एक सओ बारहपर तत्काल आबैके लेल ओकरा बाद एतै तब ने हम जाइ छी हम थानामे एप्लीकेशन देती जी हाँ

कानून बेबस्था कहाँ ठीक छै जब फोन कएलापर आओर समयपर बुलाने जानेपर अइबे नहि करै छनि सर डेली पान सओ रुपैआ देली तब आबैलए जी हाँ सर अहाँ सबके एक दू बार आके चेकअप करैके ने चाही थानामे कइसन बेबस्था बा हमर आदमी काम करत कऽ रहलहऽ कि नहि कऽ रहलहऽ अहाँसब अगर एक दू बारी नहि एबै तऽ कइसे हेतै जे चौकीदारो यहाँके तऽ सही छनि कि जे थानादार कहलनि वएह सुनलनि उपरवलाके किछु बतेलक नहि मतलब ओहो सभ तऽ थानादारके अन्दरे आ जा रहलौहँ ने सर जे ओ कही से ही करी हूँ हूँ

थानामे गेलापर तऽ थानेदारसँ साहब सब कहता है कि हम फलाँ जगह हैं चले गए हैं चल गेल छी हम अभी रन राउण्डपर निकलल छी जल्दी बोलो सुनैके नहि चाहैए तऽ अहाँके आगेके नम्बर थानामे लिख देबेके ने चाही नम्बरके आगे पदाधिकारीके नम्बर ठीक